मां त अॼुकल्ह ई पीड़ीअ जो आहियां पर जीअं की मां पंहिंजे पिता जी के ॾिठो आहे हू विची पीड़ीअ जा आहिनि त उहो हमेशा असांजे दादा दादी ऐं असांजी असांजे विच में हमेशा सम्झाईंदा आहिनि जीअं की असांजा वॾा दादा दादी असांखे रड़ियूं कंदा आहिनि की असां देर सां था अचूं या असां वधीक ई घुमूं फिरूं था त असां मुंहिंजा पिताजी हुननि खे सम्झाईंदा हूंदा आहिनि की अॼुकल्ह इहे सभु आम ॻाल्हि आहे जीअं नौकरियूं धंदा कमु सभिनि में वधीक टाइम लॻी रहंदो आहे हिन करे उहो हुननि खे सम्झाईंदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं असांजे पिताजी असांखे बि सम्झाईंदा आहिनि की अगरि दादा दादी असांखे सम्झाइनि था त उहो असांजी परवाह कंदा आहिनि हिन करे उहो नंढी नंढी ॻाल्हियुनि लाइ असांखे रड़ियूं कंदा आहिनि या सम्झाईंदा हूंदा आहिनि त असांजे पिताजी विची पीड़ीअ जा आहिनि त उहो ॿिनीनि पासे हमेशा सम्झाईंदा रहंदा आहिनि ऐं ॻाल्हियुनि खे बैलेंस कंदा रहंदा आहिनि जीअं असां सम्झूं की उहे बि पंहिंजी जॻहि ते सही आहिनि असांजा दादा दादी ऐं असां जेको कयूं था उहो बि ग़लति कान्हे पर जीअं पीड़ी अॻियां वधे थी उहा उहा टाइम वधे थो टाइम लॻंदो हूंदो आहे हिन करे असांजे पिताजी विची पीड़ीअ जा आहिनि त उहो असांजी ॻाल्हियूं सम्झंदा आहिनि ऐं दादा दादी ई ॻाल्हियूं बि सम्झंदा आहिनि ऐं हमेशा ॻाल्हियुनि खे बैलेंस करे कोशिशि कंदा आहिनि